पारंपरिक अवसरनि ते डांस करण जे टाइम ते असां लहेंगा चुनड़ी साड़ी कथक जे लाइ हुनजी पंहिंजी ड्रेस थींदी आहे ऐं जेन्ट्स कुर्ता पजामा धोती ऐं जीन्स ऐं कुर्तो बि कॾहिं कॾहिं पाईंदा आहिनि ऐं कथक जे लाइ असां घाघरो चोली पाईंदा आहियूं ओड़ीसी डांस में धोती पाईंदा आहिनि माण्हू ऐं जालूं स साड़ी पाईंदियूं आहिनि कुचीपुड़ी डांस में साड़ी पाईंदियूं आहिनि जेका कि सिल्क जी ठहल हूंदी आहे इअं सभु पाईंदा आहिनि ऐं गहिननि में असां चूड़ी बिंदी माथापट्टी ऐं आलतो मेंदी इहो ज़रूरु हणंदा आहियूं